हमरा इलाकामे मनोरञ्जनके जे छै से बहुत तरहकेँ जे छै से अहाँके अथी छै जेनाकि सबसँ प्रसिद्ध हमरा सभकेँ मनोरञ्जन अछि से मेला जेना दशहरामे मेला लागैया बहुत तरहकेँ ओहिमे जे छै से दस दिनका पूजा होइया तऽ एहि दिनसँ शुरूआत होइ छै आइ मेला लागल काल्हि नाँच तमाशा भेल आ पहिले तऽ नाँच गाना आबै आल्हा रुदल आबै बहुत तरहकेँ एहन चीज आबै लेकिन आइ तऽ फेर जे छै से ओ सब चीजके कनि बदैल देल गेलै हँ आइ ओहिके जगह जे छै से आबै छै आर्केस्ट्रा आबै छै आ बहुत तरहकेँ ओहिके माध्यमसँ जे छै से प्रतियोगिता राखल जाइ छै बच्चा सबके क्कीज कम्पटीशन जे छै से करायल जाइ छै आ तरह तरहकेँ झुला आबै छै मेला लागै छै दोकान लागै छै जे मन हुए अपन आदमी बहुत नीकसँ अपन मनोरन्जन करैया आओर ओ समय बिताबैया तकर बाद जन्माष्टमी होइया ओहिमे मेला लागैया ओहुमे बहुत तरहके जे छै से प्रोग्राम सब आबैया आ